क'कराझार जिल्लानि बार हावाया दिदोमथि नङा साननैसो सिगां क'कराझार जिल्लायाव गोबां गोबां बिदुंनि सानदुं दुंदोंमोन नाथाय दायो गुसु अखा हानाय बोथोर बेफोर गासिबो मिथिंगायारि जाउनाव जायो बेफोर जाहैबाय बेखौ हमथानो हाया मानो होनोब्ला बियो गासिबो मिथिंगायारिजों सोमोन्दो गोनां बिनिखायनो गासिबो जिल्ला एबा जिल्लाफोराव बार हावाया आलदा आलदा बार बारो अखा हायो जायनि जाहोनाव क'कराझाराव बिदुं दुंब्लाबो गोबां सुबुङा बुगिनांदोंमोन एबा गरमजों थानो हायैनि रुमावनो थाबाय थानो एबा बाहेरायाव ओंखारनो गोनां जादों जायनि थाखाय गुसुबो नांगौ मानो होनोब्ला अखाया जाहैबाय गोबां मदद खालामो जेरै माइ गाइनाय